हमरा आरके ग्रामीणमे महिला शिक्षित करै बहुत आदमी छै जेकि हरेक काम करै लेल चाहै छै एहन समाज सेवी सब करै लऽ चाहै छै आ रोजगार देबै मदद करै छै हमरा आरके जे छै वार्ड मुखिया सरपंच हर चीज मदद करै छै सबकिछु दै छथिन आओर जेनाकि कोटा भेल चाउर गहूॅंम देलक तेल देलक पहिले तऽ तेल चलै छलै आब मिट्टी के तेल नहि चलै छै तेल नहि दै छै तैयो समाज सेवा करै छथिन जेना कोनो किछु भऽ गेल तऽ हुनकर फैसला लै छथिन समाज सेवा तऽ करै छथिन आ रोजगार देबै लेल हुनका कहियो तऽ दै छथिन अगर भऽ गेल रोजगार मिल गेल किस्मसँ तऽ भेट गेल दै छथिन आ नहि तऽ कोनो बाते नहि आइ काल्हिमे तऽ सरकारी नौकरी मिलनाइ मुश्किल छै तैयो करैत रहै छै रोजगार करै लए चाहै छियै तैयो होइ छै कम कमे आदमीके मिलै छै रोजगार समाज से भी तऽ करै छथिन पर रोजगार बाइचान्से ककरो दै छै नहि मदद करै छै जल्दी मदद करैत नहि रहै छै जिनका पहचानलक हुनका मदद केलक अधिकतर आदमीके नहि करै छै हुनका समस्ये खूबी छै हमरा आरके महिला जे छै शिक्षित सभे छै तैयो हुनका सबके काज नहि मिलै छै हरेक आदमी घरेमे बैसल रहै छै केकरो अखै तऽ नहि मिलै हन कोनो कुशल आओर रोजगारमे सब कुशल छी आओर रोजगार तऽ अखन तक मिलै हन नहि तैयो की कऽ सकैत छी अपन घरे बैसल छी रोजगार दै लए कहबो करै छियनि तऽ ओसब ध्यान नहि दै छथिन पहिले दै छलखिन पर आब नहि आब तऽ ध्याने दै छथिन अपना काम से अपने मतलब राखू के अथी करैत रहए खुशामत ओसब मदद नै करै छथिन